सगळ्यांत पयलीं सांगचें म्हळ्यार कोंकणी ही म्हजी मायभास कोंकणी भाशेंतलें खाशेलपण म्हळ्यार ही एक अशी भास आसा ज्या भाशेक मर्णाचें फर्माण काडिल्लें ही भास ना नपयत करपा खातीर खूब लोकांनी प्रयत्न केलो पूण ही एक अशी भास आसा जी तग धरून रावली आनी आयज ती घोळटीकेन आसा पूण पयलीं लोक ही उलोवपाक ही भास उलोवपाक लजताले एक न्यूनगंड तयार जाल्लो ते आपली मायभास आपणोवपाक तयार नाशिल्ले पूण उपरांत शणै गोंयबाब असो कोंकणीचो युगपुरुश म्हणल्यार जाता ताणें कोंकणींत साहित्य रचलें वेग वागळें तरेचें साहित्य रचून कोंकणीची तांक लोकांक पटोवन दिली उपरांत म्हाका जें ह्या कोंकणी भाशेंत रुची हाडटा ती म्हळ्यार कोंकणीन तयार जाल्लें साहित्य कोंकणी वाचपाक तें साहित्यांत जें समाज प्रबोधन घडटा तें सगळें वाचून आत्मसात करपाक म्हाका खूब आवडटा ताका लागून कोंकणी भाशेचें खाशेलपण अशें आसा आनी ह्या खातीर म्हाका कोंकणी भाशेंत रुची येता